जे जमीन किननै छै सुपौलमे जे जमीन किननै छै जे घर बनेने छै जे बाल बच्चाकेँ पढ़ेतै लिखेतै तऽ ओ तऽ कतहुँ रूम ढूँढ़बे करतै ने जे हजार लए कि पन्द्रह सए लए दू हजार लए जेकरा रूम हेतै जेकरा जमीन लए कऽ घर बनेने ओएह ने रहतय ओहिठिना लए कऽ जेकरा नहि छै जेकरा पैसा नहि छै मजदूर छै एगो सरकारी हॉस्पिटल छै ओहिमे लोग राति बिराति के रुकि सकै छै हइयाँ इसकुल छै तऽ ओहिमे लोक राति बिराति कऽ जेकरा नहि जै हेतय दूर तऽ ओ अपन रहि जाइत छै इएह इएह कए कऽ अपन लोग रहए छै शहरमे जाके देहातसंँ लोग निकलै छै तऽ आ जेकरा घर दुआरि छै ओएह ने किराया देतै पहिने तबे ने केओ रहय ला देतै तऽ ओ तऽ ओकरा घरमे रहैत हेतय जेकरा नहि छै किराया हाथ पर जकरा नहि छै कोनो फालतू आलतू पैसा तेकर बाद अपना सरकारी हॉस्पिटल छै हइयाँ प्लेटफार्म छै ततऽ रहैत हेतै बस स्टैण्ड छै ततऽ रहैत हेतय इसकुल छै ततऽ रहैत हेतै कही राति बिताबैत हेतै या कही दिन बिताबैत हेतै बहुत लोग दुनियामे एहन छै दुःख सुख वला अपन कतहुँ बिताक रहैत हेतै हथिन जेकरा जब नहि छै कतहुँ रहएके जेकरा अपन घर दुआरि छै ओ अपना घर दुआरिमे रहैत हेतै हेतै जाएकऽ जाएकऽ इएह सब बात छै